हम स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे छोटे बच्चे थे जब हमारे पास कोई जेनरल नॉलेज नहीं था या कोई कोई जनरल नॉलेज नहीं था या कोई इतना बुद्धि विवेक नहीं था मैं छोटी थी तो स्कूल में जाती थी मास्टर बहु बहुत पढ़ाते लिखाते थे कोई गलतियाँ होती ते तो मास्टर साहब कभी कभी समझ बुझा भी देते थे और कभी प्रैक्टिकल गृह विज्ञान या कभी हम लोगों को मास्टर साहब बोलते थे कि अरे कोई खाने पीने की चीज बनाओ ओह उसमें उसमें भी नम्बर मिलेगा तो हम लोग अपने घर से दूध है दही है आटा है आलू है टमाटर प्याज सब ले जा करके वहाँ पर वो भौरी चोखा बनाते थे और मास्टर साहब को खिलाते थे और जो बचता था तो हम लोग भी सभी अपना मिलकर के सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा ले करके खा लेती थी कभी ऐसी ऐसी बातें हो जाती थी कि लड़कियों के साथ तो कभी हम लोग अपना झगड़ा भी कर लेती थीं झगड़ा कर लेने के बाद से मास्टर साहब के पास सूचना जाती थी तो मास्टर साहब भी अपना झगड़ा का नाम सुनकर के हम लोगों को पिटाई कर देते थे यही तो हम लोगों को जिन्दगी का एक ये इतिहास से आज भी हम लोगों को मास्टर साहब जिन्दा हैं हम लोग देखते हैं तो उनको नमस्कार करती हूँ प्रणाम करती हूँ और सारा अपना समाचार अपना जो भी है वो अपना पूछते हैं हम बताते हैं